माछ मछरी ऐसे तऽ ईसभ भोजन खायवलाके लेल अच्छा खायवलाके लेल तऽ अच्छा होइ छै लेकिन हमनीसभ ईसभ नहि खाइ छी काहेकि हमेसभ वैष्णव छियै हँ मछरी खायवला बहुत पसन्द करै छियै देखै छियै मछरी खायवलासभ ओकरा खुद खरीदके लयलक धोलक ओकरा अथी कर करके फ़्राई कर करके बहुत मजासँ मछली खाय छीकै लेकिन हमरसभके अच्छा नहि लगय हइ मछली अच्छा नहि लगय हइ तऽ नहि खाइ छी आब ओ हमरा लगैए जहाँतक माछ मछली आदमीके ना खायके चाही काहेकि ओसभ एक जीव है जोकि जलके स्वच्छ करै छै हँ स्वच्छ जलके स्वच्छ करै छै हँ ओसभ खायवला चीज नहि हइ हालाँकि बहुत आदमी खाइ छै लेकिन हइ कि कि मछली जैसेकि मछली बहुत गन्दा गन्दा चीज आओर खाइ छै मतलब खाइ छै इएह बाते लेकरके ने हमरा बहुत एक्स्ट्रा ईसभ लागैए खराब लगैए ओहिलेल हम मछली नहि खाइ छी फिनो मछरी हमरा अच्छा नहि लगै हइ